बड़े सारे नैचरल रिसोरसिस न साढ़े लाह्के च जेह्ड़े साढ़े रोजगार दे बड़े कम्म औंदे न जेह्ड़े साढ़ा घर चलाने गी बिजनस ताईं बड़े जैदा जरूरी न जि'यां कि जिस बंदे दी अगर तन्खवाह् घट्ट होए ते सब्जी सुब्जी जेह्ड़ी ऐ मतलब यूज करियै इस्तेमाल करियै बिजनस चलाई सकदा अपना रोजगार रोजगार होर शैल कमाई सकदा बड़े सारे न जेह्ड़े रिसोरसिस न बड़े सारे जेह्ड़े सानूं साढ़ी प्रकृति ने जेह्ड़े सानूं दित्ते दे न जि'यां कि इंसान इक बड़ी शैल प्रकृति कोला चीज थ्होई दी होऐ कि ओह् कुछ बी चीज उगाई सकदा ऐ केह्ड़ी बी सब्जी उगाई सकदा ऐ केह्ड़ी बी सब्जी लाई सकदा ऐ जि'यां कि सर्दियें दी सब्जियां होई गेइयां मूली गाजर शलगम साग पालक एह् सब्भ लांदा ऐ और जि'यां कि साढ़े सर्दियें च साग ढोडा जेह्ड़ी साढ़े जम्मू कश्मीर दी इक मतलब लोकें दा इक टैम दा खाना ऐ साग ढोडा सर्दियें च ओह् साग जेह्ड़ा ऐ बड़े सारे न्यूटरिऐंटस च बड़े सारे ओह्दे च गुण होंदे नै जेह्ड़े साढ़े शरीर ताईं बड़े शैल होंदे न जेह्ड़े साढ़े शरीर गी इक साढ़े शरीर च खून दा जेह्ड़ा खून ऐ ओह् साफ करदे न ते खून गी बढ़ांदे न साग ढोडा और ढोडा जेह्ड़ा होई गेआ जेह्ड़ा मक्कें दा आटा होंदा जेह्ड़ी मक्कां लाई दियांं होंदियां न मक्कें दा जेह्ड़ा आटा होंदा ओह् बी साढ़े शरीर ताईं बड़ा शैल होंदा ओह्दे च बड़े शैल हैल्दी फैट्स होंदे न जेह्ड़े साढ़े शरीर गा स्पोर्ट करदे न और फिर नेचुरल रिसोरसिस जियां कि लोग एह् सारी सब्जियां बगैरा लाई सकदे न उ'नें गी शैल उंदा देख रेख करियै उ'नें गी पानी देइयै उ'नें गी खाद पदार्थ देइयै उ'नें गी शैल बनाई सकदे न उं'दे च गुण जेह्ड़े न उं'दे शैल अच्छे गुण होंदे ओह् आई औंदे न जिसलै ते ओह् सानूं करने दे बाद लोक उस्सी जेह्ड़ा बजार जाइयै सब्जी गी बेची सकदे न जेह्ड़ा इक बिजनस दा तरीका ऐ सब्जी गी बेची सकदे न जाइयै ओह्दे बाद जि'यां साढ़े नैचुरल रिसोरसिस च होर ऐ औंदे न जि'यां साढ़े एरिये च अम्ब दे बाग न दशैह्री अम्ब तोता अम्ब जेह्ड़े न फिर बड़े मिट्ठे होंदे न एह् जेह्ड़े लोग बड़ा पसंद करदे न अम्ब ते एह् जेल्लै उग्गदे न उगाइयै उ'नें गी पकाइयै जेह्ड़े लोग मार्किट च बेचदे न ओह् बी इक बिजनस दा जरिया गै ऐ फिर पानी जेह्ड़ा साढ़े एरिये च बड़ा पानी होंदा जिसलै धान लांदे न लोग ते पानी दा बड़ा इस्तेमाल होंदा ऐ जिल्लै लोग ओह् लांदे न कोई बी फसल लांदे न जियां मक्कां होई गेइयां धान होई गेआ फिर ज्वार बाजरा एह् सब्भ जिल्लै लोग लांदे न ते उस्सी पानी दी जरूरत होंदी ऐ ते पानी देनै नै फसलां शैल होंदियां न फसलां लोग बेचदे न जिल्लै धाने दी कटाई होंदी ऐ ते उसलै लोग बड़ा बड़ा पैसा कमांदे न इनें सब्भ चीजें गी बेचियै ते एह् सब्भ चीजां जेह्ड़ियां न एह् साढ़े इक साढ़े पैशन गी साढ़े प्रफैशन ताईं बी ठीक न और उप्परां सानूं इस एह्दे च पैसा बी लब्भदा ऐ पैसा बी इंसान कमाई सकदा ऐ फिर बड़ा जैदा इक जेह्ड़ा बड़ा म्हत्तवपूर्ण जेह्ड़ा साढ़ा नैचुरल रिसोरस ऐ ओह् साढ़ा सूरज सूरज दी लाईट सूरज दी जेह्ड़ी लोऽ ऐ ओह् साढ़े जीवन च उजाला करदी ऐ जियां साढ़े जीवन च उजाला करदी ऐ इ'यां जेह्ड़े पेड़ पौधे पक्षी पक्खरू बगैरा होंदे न सब्भ चीजें दा जिन्दगी च उजाला करदियां सूरज दी रोशनी दे बगैर कोई बी जेह्ड़ा पेड़ ऐ जां कोई बी पौधा जेह्ड़ा ऐ ओह् निं उज्जी सकदा इक पेड़ गी अपनी जिन्दगी ताईं सूरज दी किरणें दी जि'यां कि इंसान दा मतलब इंसान गी अपनी जिंदगी ताईं पानी रोटी कपड़ा मकान चाहिदा ऐ उइ'यां गै सूरज सूरज दी रोशनी दी बड़ी जैदा म्हत्तवपूर्ण मतलब सूरज दी रोशनी बड़ी जैदा म्हत्तवपूर्ण होंदी ऐ सूरज कोला सानूं बिटामिन डी मिलदा उइ'आं गै पेड़ पौधे जेह्ड़े हैन ओह् सूरज दी लोऽ लैंदे न जेह्दी बजह् कन्नै ओह् इक बड़ा जेह्ड़ा उं'दा जेह्ड़ा म्हत्तवपूर्ण इक प्रक्रिया होंदी जिस्सी अस इंग्लिश च फोटोसिंथसिस आखने न ओह् करदे न जेह्दै कन्नै अपनी खाना अप्पू बनांदे न कलोरोफिल दा यूज करियै ओह् जेह्ड़े ऐं सानूं आक्सीजन दिंदे न उस जेह्ड़े प्रासैस च जेह्ड़ा ऐ उस प्रक्रिया च आक्सीजन निकलदी ऐ और ओह् आक्सीजन इंसान लैंदा ऐ और इंसान ओह् आक्सीजन दी बजह् कन्नै जींदा जेह्दी बजह् कन्नै उं'दा शरीर च खून दौड़दा ऐ ओह्दे मस्सलां स्ट्रांगज होंदे मस्सल्स स्ट्रांग होंदे न ताकत औंदी ऐ ते सूरज इक बड़ा इम्पार्टैंट जेह्ड़ा साढ़ा नैचुरल रिसोर्स ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़े साढ़े पत्थर बगैरा न खड्डें च पत्थर बगैरा मिलदे न तरनाइयें च पत्थर मिलदे न रेत मिलदी ऐ इं'दा बड़ा कम्म ऐ जित्थै कंस्ट्रक्शन दा कम्म लग्गे दा होंदा ऐ जित्थै कुतै पुल बना दे कुतै ब्रिज बना दे कुतै बिल्डिंगां बना दियां ते उत्थै जेह्ड़ा ऐ इन सब्भ पत्थरें बगैरा गी इस्तेमाल करियै बनांदे न साढ़े जेल्लै घर पलैंथ भरदे न उसलै बी उस पलैंथ च पत्थर बगैरा पांदे न रेत बजरी बगैरा पांदे न ते बजरी जेह्ड़ी ऐ साढ़े जेह्ड़ी दिवार ऐ ओह्दे च जिसलै मसाला बनाइयै पांदे न ते ओह् सब्भ इस्तेमाल कीता जंदा ऐ ते एह् साढ़े नैचूरल रिसोरसिस न जेह्ड़े इंसान दी जिन्दगी च बड़ा जैदा इक इंसान दी जिन्दगी दा इक बड़ा बड्डा हिस्सा ऐ और इंसान जेह्ड़ा बड़े सारे नैचूरल रिसोरसिस कन्नै घिरे दा ऐ जि'यां कपड़े कोला लेइयै इंसान दी जिन्दगी तक जो बी चीजें ऐं कपड़ा जेह्ड़ा ऐ सानूं ओह् बी सानूं पेड़ पौधें कोला मिलदा ऐ पेड़ पौधा बी इक नैचूरल रिसोरसिस ऐ जेह्ड़ा प्रकृति ने सानूं दित्ते दा ऐ जेह्ड़ी इंसान रोटी खंदा ऐ खाना खंदा ऐ ओह् बी सानूं पेड़ पौधे दिंदे न जि'यां पेड़ पौधे दिंदे न ते ओह् बी इंसान दा इक जीवन मतलब जीवन स्पोर्ट करदा ऐ फिर गायें दा दुद्ध होई गेआ जेह्ड़े अण्डे बगैरा लोग यूज करदे न ते ओह् बी साढ़े केह् नांऽ नैचूरल रिसोरसिस दै अन्दर गै औंदे न ओह्दे बाद जेह्ड़े साढ़े जंगल होई गे जंगल च जेह्ड़ी लकड़ियां न जंगल च जेह्ड़े पेड़ लगदे न और पेड़े दी जेह्ड़ी लकड़ियां होंदियां न ओह् लकड़ियां इस्तेमाल जेह्ड़े लोग चुल्हे च करदे न रोटी बनाने ताईं इस्तेमाल करदे न उं'दा लकड़ी दा फर्नीचर बनदा ऐ जेह्ड़ी स्कूल कालेजिस घर च लोक सोफे लाए दे होंदे बैड्ड लाए दे होंदे होर फिर लक्कड़ी दी अलमारियां जेह्ड़ियां होंदियां न ते लक्कड़ी गी इन सब चीजें च यूज करदे नै ते फिर लकड़ी ते इक बड़ा इंपार्टैंट जेह्ड़ा बड़ा म्हत्तवपूर्ण जेह्ड़ा इक साढ़ी जिन्दगी च यूज ऐ ओह् एह् ऐ कि जे ओह् जो बी अस लिखने होन्ने आं